दा नै गोदो मुगायाव जोंहा आइमोना बिमामोना जोंखौ फोरोंबोबाय आरो खस्थ'नो जों संनाय खावनायखौबो जोंखौ फोरोंबाय किन्थु गोदो माबा हाग्रायावबो बायदिसिना माबा मैफोर माबाफ्रा मोफौफ्रा मोनो बेयाव जों मोनजायो उन्दै उन्दैयाव ओमफ्राय मा बुसथु होननानै बो जों बुङो बै मोफौ बेदरसो होननानै गोदोथ' जि हाग्रायाव थानायाव आइमोना मोनो ओमफ्राय नै माबा बुसथुबो सेसाफोरबो मोनलाबायोमोन दानि मुगायावथ' गैला हाग्रायानो गैला नालाय लान्दां जाजोब्बाय हाग्रानि एम्फौखौ माबा हाग्रानि बुसथु खौनो मोनजाला दानिया गोदो हयले आइ मोनाव थानायाव बिराथ मोनजायोमोन ओमफ्राय मोफौबो मोनजायो ओमफ्राय मैबो मोनजायो ओमफ्राय हाग्रानि अमाफोरबो मोनजायो दानियाथ' गैला दानिया जानो लुबैब्लाबो बायनोनो हाला दामा गोसाथार दा बेनि थाखायनो दा मोनजानो बिराथ कठिन जाबाय ओमफ्राय दा मा जोंहा बाजारनि अमाफोर जोंहा सिथारनायखौ जों बायनानै लाबोयो ओमफ्राय बिखौबो जोङो रुनानै बिजोनाफ्रा गाज्रि जायो नालाय रुनानैसो जों जायो ओमफ्राय बेफोरबादिनो जाब्लाबो मानसिनावबो अनेकथा बेरामा सनो दा बेखौनो जों गिनायबो थायो ओमफ्राय जेखुनु दाव बेदरब्लाबो जों बिजोना थानो जाया होन्नानै बिखौबो रुनानै जायो ओमफ्राय बिखौ जों मैलाखौ गारो ओमफ्राय नै नाबो जों बरफ ना नालाय बरफ नाब्ला जों गियो बथमति जों जानाया बिराथ माबा बरफ नाखौ जों बांसिन जाया ओमफ्राय बे लकेल मोनबा एसे दाम गोसाब्लाबो जों जायो दा बेनिखाय मानसिनावबो बेरामा जागासिनो बेरामाबो जोबनो थांला सानाय सुनायफोरबो बेफोरबादि जानानैबो अनेक था मानसिनाव देहाफ्रा खहा जालांबाय दा बेनि थाखायनो जों गोदोनि मानसिया मालाय सैट्र दङ मालाय बेराम गैया दानियाव बिराथ बेमारानो बुंस'नो हाला सानाय सुनाय जाबाय थायो ओमफ्राय बिराथ खस्थ' सोरबा सोरबा पेरेलायचिस जायो थाबायनो हाला दा बेयावनो मानसिफोर नुब्ला जोंबो दुखु फैयो गावबा जानायखौ जों साबोदान थायो दा बेनि थाखायनो जानाय लोंनाय फिसाफोरखौबो जों ओइ जानद्रा मानद्रा दाजा आरो लोंनायफोरखौबो साबोदान साहा फानियाबो साबोदान आमुलखौबो जों गेस जायो मा जायो होननानै जों बुजायनो होयो आरो गोदोनि मानसियाथ' मालाय लोंखाया दानियासो लोंनायानो जोबनो थांला अनेकथा बुसथुखौ माबा माबा जालाबायो दा बेयावनो मानसिनाव बेरामानो बांद्राय जाबाय मालाय गोदोनिया सैट्र'खा गोदोनि मानसिफ्रा बिराथ मोजां खामानि मावो मालाय जानाय लोंनायाबो साबोदानखा दानियासो सानब्लाबो बुजिनायब्लाबो बेफोर बादि जों कनट्रल खालामनो हाया जालाबायो लोंलाबायो मानसिनाव खेथ्रयाव बुजिस'नो हाला दा बेनि थाखायनो जों एखनब्ला सम सम है गोदोनि मानसिया मालाय सैट्र' दं जोंनि दानिया सैट्र' गैला माबा माबा जालाबायो होननानै मालाय हाग्रानि बुसथुखौ गोदो जाब्लाबो मालाय बिरात साबोदानखा दा जोंहासो मोनजाब्लानो जायो मोनजाब्लानो जायो जिखुनु थैनो बुस्थुखौनो मालाय गोदोनि मानसिया जाया दानि मानसिया थैनाय बुस्थुखौबो जाला बायो दा बेनिखाय जै न'खर न'नि जिनिसखौ थैब्लाबो गारनांगौमोन फबनांगौमोन दावफ्रा बेफोर बादि जाब्लानो मानसिफोरनाव बेरामा जायो होननानै एखनब्ला आं बिखौनो ओइ दाजा फबनानै दोन होननानै आं फिसाफोरखौ बादा होयो बिराथ देहाफ्रा आजि कालि दावनि बेमाराबो मानसिनाव हाबो होननानै गोदोनि मानसिफ्रा खिनथालांदोंमोन आइमोना बाबामोना दा बिखौ जों एखमबा सम सम जों सानो नंगौ बिसोरो बोराय बुरिया मालाय बेराम गैया आरोना थैलांबाय गावनि दिन सम दानियासो नै लामा ससेयावनो मानसिया थैला बायो होननानै नै जारौ रायज्लायनाया आंहा बिदिनोसै बुरि मानसि बबेबा जायो बबेबा जाया माथो होनबावनो